में नि'क्के होंदे ते छेंमीं तक अपने पिंड दे लोकल स्कूल गै पढ़दा हा जि'त्थें साइंस गी लेइयै कोई जादा टीचर रूचि रखदे निं हे ते सानूं कोई साइंस नांऽ दी चीज़ सानूं पता निं ही कि साइंस च केह् केह् होंदा ऐ पर जदूं छेंमी दे बाद में शैह्र पढ़न गेआ फिर में आर्मी स्कूल अडमिशन लेई अडमिशन लेइयै मिगी पता चलेआ की साइंस बी तगड़ा सब्जेक्ट ऐ ते इ'दे च पढ़ाई करियै असें बड़ी अग्गें पुज्जी सकने आं ते फिर सतमीं अठमीं ते नौमीं दसमीं तक में साइंस पढ़ी ते ओह्दा गै में इक किस्सा तुसें गी सनान लग्गना कि इक बार सानूं साइंस च तिन्न सब्जेक्ट होंदे न सारें गी पता ऐ कि केमिस्ट्री फिजिक्स होर बायोलॉजी ते इक बार केमिस्ट्री दा पीरड लग्गे दा हा ते सानूं माश्टर केमिस्ट्री लैब च लेई जा ते उ'त्थें सानूं मास्टर ने कोई एक्सपेरिमेंट करियै दस्सना हा ते उ'त्थें सानूं दो तिन्न केमिकल उ'न्ने फड़ाई ओड़े सारें गी गै बच्चे किट्ठे होइये ते अपने अपने कप्पें च ओह् शीशें दे कप होंदे ते ओह्दे च केमिकल पाइयै वेट कीता असें मास्टर दा बोलने दा ते मास्टर ने बोलेआ की ओह् दो केमिकल हे जेह्ड़े तां ओह् इक दूऐ कन्नै मलाओ ते चक्कर एह् होया कि जदूं असें मलाए ते ओह् केमिकल धुआं छड्डन बेहिये ते सारी क्लासै च धुआं फैली आ ते बड़ी गै जरीली मुश्क फैली जा दी ही पूरे स्कूल च फिर जल्दी जल्दी सानूं ओह् लैब चों कड्ढेआ ते असें ई ग्राउंड च किट्ठे होइये फिर फैलदे फैलदे एह् गल्ल सारे स्कूलै ई फैली ते प्रिंसिपल तक बी अपने ऑफिस चों उट्ठियै आइया ते उ'न्ने दिक्खेआ कि एह् धुआं कुद्धरा फैला दा ऐ ते दूरा इ'यां लग्गा दा हा कि कॉलेज़ च स्कूल च कोई बड़ी जादा अग्ग लग्गी गेदी ऐ ते लेकिन जदूं उ'न्ने कोल आइयै दिक्खेआ ते पता चलेआ कि एह् ते केमिकल दे पुट्ठी रिएक्शन होई गेदी ऐ ओह्दी बजह् कन्नै गै धुआं उट्ठा दा ऐ ते ओह् फिर बड़ी मुश्कलै कन्नै कोई टीम बलाई स्कूले आह्लें उ'नें कुतै मास्क मुस्क पाइयै नी ते ओह् धुआं सांभनें दी कोशिश कीती कोई गैस गूस कन्नै ते थोह्ड़े क्लॉस थोह्ड़ी साह् लैने लायक होई ते अदूं सारे बच्चे न डरी गेदे ही की पता निं हून केह् होई जाना ऐ ते कुड़ियां जादा डरदियां सारें ई पता ते मुड़े घट्ट थोह्ड़े मुड़े फेर मज़ाक च लै दे हे गल्ल पर कुड़ियां डरा दियां हा

ते जदूं मास्टर गी प्रिंसिपल ने पुच्छेआ कि कोह्दी बजह् कन्नै एह् हादसा होया ते मास्टर ने आखेआ कि में ते अपने स्हाबै कन्नै जो बी कराया ते एक्सपेरिमेंट ठीक हा पर मैनूं लगदा कि एह् केमिकल च गै कोई गड़बड़ होई गेदी ऐ ते जदूं पता कराया ते ओह् केमिकल दी डेट होई गेदी ही जेह्दी बजह् कन्नै एह् हादसा होया ते फिर एह् मुद्दा अप्पर तक पुज्जी आ ते फिर पूरी केमिस्ट्री लैब दे केमिकल चेंज कराए गे होर नमें केमिकल लैआंदे फिर ओह्दे बाद म्हीना इक कोई एक्सपेरिमेंट निं होया केमिस्ट्री लैब च ते मास्टर बी बचैरा पछतांदा रेहा कि एह् में केह् करी ओड़ेआ फिर असें समझाया मास्टर गी कि तू टेंशन निं लै साह्ब एह् तेरी बजह् कन्नै नेईं होया एह् ते होना गै ऐहा के एह् आउट ऑफ डेट ओह् रखे दे हे केमिकल ते फिर जदूं म्हीने बाद इक केमिस्ट्री लैब च फिर जदूं मास्टर लेइयै गेआ ते फिर जदूं उ'ऐ एक्सपेरिमेंट कीता असें सारें मिलियै ते ओह् बड़ा शैल एक्सपेरिमेंट होया ते ओह्दे ई सानूं बड़ा कुछ सिक्खने ई मिलेआ उस दिन सारे बच्चे बड़े खुश हे ते मास्टर बी बड़ा खुश हा ते ओह् एक्सपेरिमेंट गी दिक्खने लेई साढ़े स्कूल दा प्रिंसिपल होर वाइस प्रिंसिपल बी आए दा हा ते उ'नें दिक्खेआ कि एह् बच्चे कि'न्नी जादा रूचि रक्खा दे न केमिस्ट्री च ते उ'नें साढ़ी बड़ी तारीफ कीती ते मास्टर गी बी शाबाशी दित्ती की एह् बच्चें गी चंगी तरह् सखाने लेई उंं'दा गै जोगदान ऐ ते मास्टर गी बी अदूं चैन दी साह् आया होना क्योंकि उ'नें इक म्हीना बेचारा बड़ा शर्मिंदगी कन्नै क'ड्ढेआ ते इ'यै साढ़ा किस्सा जेह्ड़ा साइंस दे कन्नै साढ़े कन्नै होए दा ऐ